जी मैं सरस्वती इस्टेशनरी से बात कर रही हूँ हाँ मिल जाएगा पर आपको कौन कौनसी सामान चाहिए जी मिल जाएँगे आपको कैंची तो पड़ेगा एक कैंची पचास रुपये में और कैलकुलेटर आपको साठ रुपये पड़ेगा इस्टेपलर आपको अस्सी रुपये पड़ेगा पेपर क्लिप आपको बीस रुपये पड़ जाएगा

आपको कितने सेट में चाहिए दो दो सेट जी हम दो सेट में कर देंगे

आप पता बता दीजिए हम वहाँ पर तक भिजवा देंगे हाँ जी बोलिए

जी कितने टाइम पर भिजवाना है टाइमिन्ग बता दीजिए जी पाँच बजे तक भिजवा देंगे टोटल नौ सौ पचास रुपये हो रहे हैं

नहीं मैडम इतने ही का आता है जी थोड़ा बहुत कर देंगे आप टेन्शन मत लीजिए थोड़ा बहुत कर देंगे आप इतना सारा सामान ले रहे हैं तो कर ही देंगे जी नौ सौ रुपये कर देते हैं हम

हाँ जी ऑनलाइन कर दीजिए हाँ जी मैं कर दूँगी ठीक है